اکثر سفر کرنے کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی پھر بھی زندگی میں گھومنے پھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ہی پڑتا ہے کیوںکہ زیادہ تر گھر میں رہنے پر انسان کو ٹینسن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پارک میں یا کھیت کھلیان میں یا شہر میں گھومنے کے لیے جایا کرتے ہیں تاکہ چڑیا خانہ اور ندی نالے اور جھولا وغیرہ دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جلسہ ہو یا اجتماع ہو یا کوئی مذہبی کار کارکنان کام کیا کیا جاتا ہو اس میں شریک ہونے کے لیے سفر کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے رشتےدار کے یہاں ملنے کے لیے بھی ہم لوگ سفر کرتے ہیں تاکہ انہیں بھی آنے جانے میں کوئی پریشانی ہو تو انہیں بھی شکایت کرنے کی کوئی بھی یہ ہے وجوہات نہ ہو سکے کہ ہم اتنے دور میں ہیں آپ سفر کر کے ہم سے ملاقات نہیں کیے یہ بڑی غلط بات ہے بہر کیف ہم لوگ اکثر پٹنہ کا سفر کیا کرتے ہیں کیوںکہ وہاں جانے سے بہت سارے قاغذات کا کام پٹنہ میں ہی کیا کیا جاتا ہے جیسے سی ایل سی ہو یا مارکسیٹ نکالنا ہو یا کوئی بھی بحالی کا ہو سارا یا آن لائن ایکگزامینیشن دینے کا ہو پٹنہ ہی جا کر سفر کر کے پٹنہ ہی جانا پڑتا ہے اور وہاں کچھ دنوں کے لیے رہنا پڑتا ہے

سفر کبھی کبھی نجی بھی ہوتا ہے نجی ہوتا ہے کبھی کبھی سرکاری سرکاری سفر بھی ٹریننگ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اکثر سفر تو ہم لوگ نجی ہی اپنے ہی علاقے میں زیادہ کیا کرتے ہیں کیوںکہ نجی اپنے علاقے میں سفر کرنے سے اس میں خرچ کم ہوتا ہے اور فائدہ زیائدہ ہوتا ہے اور باہر جانے میں خرچ زیادہ ہوتا ہے اور سفر کم ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ اپنی اکثر اپنی زندگی میں اپنے علاقے میں سفر کرتے ہیں